बैड़ बैड़ एक घर में रखा हुआ सामान होता है जो हमारे घर की शोभा भी बढ़ाता है लेकिन इससे हमें अनेक प्रकार कीआ हानियाँ भी होती हैं जैसे इसका गद्दा होता है वो सही तरह का नहीं होता इससे हमारे कमर में भी एवं हमारे स्वास्थ्य में भी हानियाँ आती हैं हमारे कमर में बहुत दर्द होता है इस बेड के कारण इसकी जो लकड़ी होती है जो अच्छी नहीं होती और जल कम समय में है ये टूट जाती है एवं इसका गद्दा होता है जो कम समय में ही खराब हो जाता है एवं सिकुड़ जाता है एवं इस पे सोने से हमारी कमर में भी बहुत दर्द हो रहने लगता है एवं इस पर सोने से हमें आराम नहीं मिलता है